हा मां शेयर ब बाज़ारि जे बारे में ॼाणिंदी आहियां इनजे करे मां पंहिंजे मोबाइल में हिकु ग्रो एप करे हिकु एप्लिकेशन आहे हूअ मां डाउनलोड कई आहे मां उन मां ई पंहिंजो शेयर जे रिलेटिड सॼो कमु कंदी आहियां मां वटि चङा चारि पंज शेयर वरितलु आहिनि जीअं की इंडियन ऑयल रिलायंस पावर एस बी आई पी एन बी अहिड़ा ॾाढा ई शेयर आहिनि लेकिन मां हिननि टिनि चइनि में ई पंहिंजो इंवेस्ट कयो आहे पर हिनमें जीअं ॾाढा उतार चढ़ाव बि ईंदा आहिनि कंहिंमहिल मार्किट वधंदी बि आहे त कंहिंमहिल घटिजंदी बि आहे जंहिंमहिल वधंदी आहे तंहिंमहिल मां पंहिंजा हुनमें पेसा वधीक लॻाईंदी आहियां जंहिंमहिल घटिजंदी आहे मार्किट त मां पंहिंजो स्टॉक क्लियर करे छॾिंदी आहियां ताक़ी मूंखे घटि नुक़सानु थिए ईअं त हिननि शेयरनि में उतार चढ़ाव त थींदो ई रहंदो आहे लेकिन हिनमें त रिस्क बि ॾाढी आहे रिस्क आहे भई अगरि शेयर घटिजे थो ऐं कंहिंमहिल असांखे जानकारी नथी थिए त असां ॾाढो नुक़सानु थी थो सघे हीओ हिकु मुसां थोरो टाइम अॻु मुसां थी चुको मुंहिंजो पंजनि लखनि जो भई नुक़सानु थी वियो भई मां थोरो ध्यानु न ॾेई सघियमि हिन मामले में थोरो घर जे कमनि में ऐं मेरिज फंक्शन्स में बिज़ी हुयमि त मां हिननि ते ध्यानु न ॾेई सघियमि त भई मां स्टॉक ते ध्यानु ई न ॾिनो त मां पंजनि लखनि जे हेठां अची वियमि पर मां उहो वरी पंहिजे शेयरनि में ॿियनि शेयरनि में इंवेस्ट करे मां पंहिंजा पेसा कवर करे छॾियां पर रिस्क त आहे इनजे करे ॼाणिनि भई थोरो ध्यानु ॾेई करे हिनमें कमु कजे